آ جی سر آپ پرشانت کشور بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جی جی تو ڈاکٹر صاحب اصل میں مجھے ہجامہ کروانا تھا تو سُنا ہوں آپ ہجامہ وغیرہ بھی کراتے ہیں تو ہجامہ کا کیا کیا وہ سین ہے آپ کے یہاں سُنا ہوں کہ کیا نام ہے سر کب کا آپ جو ہے جی سر

جی جی ڈاکٹر صاحب میں کلینک پر آجاؤں گا ڈاکٹر صاحب لیکن کیا ہے مطلب جیسے پر سب کا کتنا لیتے ہیں ہجامہ وغیرہ کا آپ ہیلو جی جی کتنا ایٹی اچھا اچھا تو ہجامہ وغیرہ کے کیا فوائد اِس میں سُنا ہوں کہ کیا نام ہے کہ بال وغیرہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں خون بھی نکل جاتا ہیں جی جی سر

ہاں سر اِس سے پہلے ایک مرتبہ کرایا تھا لیکن اتنا بینفٹ نہیں ہے تو کسی نے بتایا آپ کا نمبر دے کے ڈاکٹر پرشانت کشور اُن سے بات کرلیجیے وہ اچھا کرتے ہیں جی جی سر اور سر آپ کی دُکان کہاں پے ہے اچھا جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر ہم آتے ہیں آپ کے یہاں پھر مِلتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو